हलो

हाँ हमको अपना बच्चा के लिए छुट्टी लेना है मैम एक ठो सिक्स में पढ़ते हैं मेरा बच्चा तीन ठो बच्चा है मेरा हाँ हाँ एक ठो सिक्स में है फिर एक ठो फ़ोर में एक ठो टू में तीन ठो बच्चा उसमें पढ़ते हैं हमको हमको घूमने के लिए दुर्गा पूजा जाना है कलकत्ता तो हम चाहते हैं जो कुछ दिन के लिए छुट्टी हमको होना चाहिए हाँ हाँ हमको बच्चों के बच्चे के लिए छुट्टी चाहिए चाहिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा बस यही पाँच तारीख से दस तारीख तक छुट्टी हमको लेना है

तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा ठीक है तो हम कब आएँ तो हम चाहते हैं जो अपना बच्चा ही लेकर के जाऍं एप्लीकेसन आप ख़ुद सब पूरा काम कर दीजिएगा ठीक है मैम ठीक है मैम फिर बात करते हैं आते हैं फिर